جی السلام علیکم جی میں اسفراز بول رہا ہوں اور خریت سے ہیں جی بولیھے بہتر

جی بولیے ہاں میرے پاس کئی روم ہیں جی ایک جامع مسجد کے بغل میں ایک بس ٹریڈ کے پر ہیں ایک اور اس کے بغل میں ہے آپ کو ڈس جی جی ہاں ادھر بھی ہے ہاں چاندنی چوک خھرید پڑے گا زیرو مائل سے وہی تین چار کلو میٹر ہے زیادہ دور نہیں ہے لوکیشن بہت اچھا ہے ہاسپیٹل بھی بغل میں ہے آپ کو بس اسٹینڈ بھی بغل میں مل جائے گا وہاں سے گاڑی بھی قیب ملے گی ٹو بیی ایچ کے کا دس ہزار ابھی فی الحال ہے ایڈوانس تو دینا پڑتا ہے لیکن اگر اچھے کلائنٹ ہوں سامنے والے بہتر ہوں تو ایسے کی بات ہو جاتی ہے ہر مہین کلی دے دیا جاتا ہے تو جی ایگریمنٹ تو مطلب یہ ہے کہ دس سال ایسے عموماً چلتا ہے اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے

جی جی ہر طرح کا روم مل جائے گا بس آپ آئیں اں دیکھ کر کے آپس میں بات کر کے جیسا آپ کو روم پسند اپ لے سکتے ہیں جی جی بالکل آپ آئیں کال کریں پھر بات ہوتی ہے ٹھیک ہے بہتر جی جی بالکل جی بالکل آئیے ٹھیک شکریہ جی کال جی کریں گے کال ریسیو کریں گے